मैं स्वेटर बुन स्वेटर बुनाई के बारे में बताऊँगी मैंने आज से लगभग पाँच स पाँच से छ साल पहले स्वेटर स्वेटर बुनना सीखा था जिसमें मैंने पहले स सिंपल एक स्वेटर बनाई थी जिसमें कोई डिजाईन नहीं थी उसके बाद मैंने स्वेटर बुनाई सीखती गई और अनेक प्रकार के स्वेटर बनाना सीखी स्वेटर बनाने के लिए ऊन का यू उपयोग किया जाता है और सिलाई सिलाई बुनने के लिए क्रूसिया का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से स्वेटर बुनाई का काम किया जाता है सो स्वेटर स्वेटर बुनने के लिए मैंने लगभग तीन से चार कलर के यू ऊन का यूज किया था और जिससे मैंने एक स्वेटर बनाई थी उसके पश्चात स्वेटर के साथ साथ मैंने और सिलाई का काम भी सीखा था जिसमें मैंने सिलाई में सबसे पहले एक सूट बनाना सीखा था उसके पश्चात मैंने सिलाई के सिलाई में और नु निपुण होती गई और सिलाई में एक पारंपरिक ड्रेस ड्रेस जिसमें राजस्थानी ड्रेस थी सिलाई के माध्यम से मैंने राजस्थानी एक ड्रेस तैयार की थी जिसमें लहंगा चोली और एक दुपट्टा बनाया था जिसमें मैंने अपने अपने ड्रेस को इस प्रकार तैयार किया था कि उसका लुक एकदम राजस्थानी लहेंगे लहेंगे चोली के जैसे दिख रहा था और स्वेटर स्वेटर स्वेटर बुनाई थी इसमें मैंने स्वेटर बनाई थी और सिलाई सिलाई में मैंने ए लहंगा बनाया था इस प्रकार मैंने सिलाई और बुनाई की थी